हमारे गाँव में समाचार का पत्र वाला कुछ नहीं कर पाता है वो हमारे पास जो कला है वो कला नहीं देखता है वो छोटा छोटा अथि अथि के लिए वो दौड़ता है कहाँ से क्या हो रहा है हमरे पास जो गुण है जोसे हम हमरे पास जो कला है वो हम जो बना पाते हैं यो उसको प्रदर्शित करने वाला नहीं है वो अपना चाहता है कि छोटा छोटा जो काम है कहाँ से कौन आया कहाँ लड़ाई हुआ कहाँ झगड़ा हुआ क्या हुआ इ सबमें मीडिया वाला दौड़ता है लेकिन हमरे पास जो कला है वो विकसित नहीं कर पाता है हमरे वो जो है बहुत हमारे पास कुछ नहीं कर पाता है वो हमरे पास जो कला है वो हमरे पास ही रह जाता है हम कुछ नहीं कर पाते हैं वो छोटा छोटा काम के लिए दौड़ता है इधर उधर और ओ कहाँ से मंत्री आया कहाँ लड़ाई हुआ कैसे हुआ नहीं हुआ इ सब में रहता है कहाँ किसके घर में क्या हो रहा है लेकिन ये गाँव में जो है ये नहीं कर पाता है इससे अच्छा है कि हम कला हमरे पास जो है वो हमारे पास में ही रह जाता है हम ज़्यादे नहीं विकसित हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही हमरे पास उ आता ही नहीं है तब हम कैसे कर सकते हैं ये बहुत ही समाचार पत्र वाला ऐसा ही करता है वो गाँव घर में नहीं आना चाहता है और इसीलिए हम उसका विकसित नहीं कर पाते हें बहुत ही दिनों तक वो इधर उधर घूमता रहा